हम गाँव की जो बिजली आती हे हम उनका बहुत उपयोग करते जैसे कि मतलब पौधों में पानी देना और जो कुए हे उस से पानी निकालना हमें मतलब हम थोड़ा बिजली और फैन का भी यूज़ व्यवहार करते हैं और बी बहुत सारी चीज़ें हैं और खेती में अगर ये हम बात करें खेती में जो पानी देना मट्टर से हम पानी देते है ना इस में बिजली का व्यवहार होता है और जो मेसिन का यूज़ करते हैं घास वग़ैरह काटने के लिए वो भी बिजली के ऊपर निर्भर है